हँ बबलू झा बाजि रहल छी लोहनासँ

हँ ठीक छै अहाँ अपन कहिऔ

हँ हँ तऽ छठि

हँ हँ लेलहुँ लेलहुँ हँ

हँ हँ

हँ आ आर

हँ सही अछि ओ

नहि नहि हमर एकदम सही अछि मतलबकी

अहाँके हँ डोम वला बर्तन अनलिऐ डोमोके नंबर अछि चाही तऽ ओहो लए सकैत छी फेर

ठीके छै मतलब कोनो खास नहि हँ हँ ठीक छै